हैलो हम जे कैब बुक करेलू रहए हम ओतै फोन लगेलू रहए हम ई जानै ले चाहै छियै कि हम जे काल्हि खुना कैब बुक करेलू रहए ऊ कोना समयपर पहुँचत हम काल्हि खना दस बजे बस स्टेशन पर उतरब आ हम अहाँसऽ निवेदन करै छी जे अहाँ काल्हि ओहे समयपर पहुँच जायब ओइसऽ पहिले पहुँचबाक कोशिश करब किए कि हम अहाँके लिए नया क्षेत्रमे छी पहली बार एतए आयल छी हमरा एतएके कुछो नै बुझल य हम एतएके नयका वासी भेली हमरा नै पता य की कोन चीज कतए य कतए य हमरा ई डर य की हम कतौ हेरा तऽ नै जायब तेँ हम यही लिए कहै छी अहाँ समयपर पहुँच जायब हम निवेदन करै छी हमरा अहाँ बताए दियौ बताए दियौ अगर अहाँके कोनो कष्ट य तऽ अहाँ पहुँच पायब या नै पहुँच पायब ई सब अहाँ हमरा ठीकसऽ बताए दियौ अगर अहाँ समयपर पहुँच पहुँच गेलूँ तऽ हम अहाँक सदा आभारी रहब